अॼुकल्ह जीवन में टेक्नोलॉज़ी ॾाढी ज़रूरी शइ आहे असां टेक्नोलॉज़ी मदद सां कोई बि शइ असां घरु वेठे और घटि टाइम में जल्द सां जल्द असां करे था सघूं अॼुकल्ह असांखे किथे ॿाहिरि वञण ई ज़रूरत कान्हे की असां घरु वेठे ई रेलवे जी टिकेटूं बुक था करे सघूं अगरि असां ॿिए शहर ई किथे घुमण था वञूं उतां ई असांखे होटल बुक करिणी आहे असां सुठी खां सुठी होटल उतां ई घरु वेठे बुक करे था सघूं अॼुकल्ह ॿारनि जी पढ़ायूं बि सभु मोबाइल सां ई थी थियनि असां न्यूज़ बि घरु वेठे मोबाइलुनि सां ॾिसी था सघऊं मां चाहियां थी की असांजो सिंधी समाज बि इअं ई अॻिते वधे असां घरु वेठे ई मोबाइलुनि ते सिंधी न्यूज़ बि ॾिसी सघऊं मां अॼु रजिस्ट्रेशन करवाइण आई आहियां डिजिटल इंडिया भाषाणी में उहो बि हिकु टेक्नोलॉजी ई आहे जंहिंसां असांजो सिंधी समाज अञा अॻिते थो वधे मां चाहियां थी की अहिड़ियूं अञा शयूं निकिरनि जंहिंसां असांजो सिंधी समाज अॻिते वधे असां अॼुकल्ह कंहिंखे ऑनलाइन पेमेंट बि था करे सघूं चाहे उहो ॿिए शहर में किथे बि रहंदो अचे असां मोबाइल जे द्वारां उन खे घरु वेठे ई पैसा ॾेई था सघूं ऑनलाइन शॉपिंग असां घरु वेठे ई था करे सघूं टेक्नोलॉजीअ सां असां जी ज़िंदगी ॾाढी सरल ठही वई आहे